खेलके सम्बन्धीमे हमसभ इएह बाजब कि अनेक प्रकारके खेल होइ छै हमसभ ज्यादा इन्ट्रेस्ट रखै छी वर्ल्डवाइड क्रिकेटसँ क्रिकेटके अखनि सीजन चल चल रहैए तऽ सीजनमे अनेक अनेक जगहपर टूर्नामेंट होइ छै सभ बढ़िआँ बढ़िआँ प्राइज रखल पचास हजार एक लाख कहूँ कहूँपर देखलहुँ जे गाड़ी गाड़ी आर वला भी कप बना देलक गाड़ी कप भी भेल पल्सर स्पलेंडर कप भी भेल तऽ क्रिकेटमे सभसँ बेसी मायने रखैए एम्पायर के निर्णय एम्पायर सही डिसीजन देल तऽ सही खेला भेल अगर सही डिसीजन नहि देल तऽ ओ सही खेला नहि भेल लोकसभ सभसँ ज्यादा सर्वमान्य मानैए एम्पायरके खासके बीच बीचमे देखलहुँ जे कोनो एक तरफा टीममे चलि गेल एम्पायर तऽ वाइडकेँ बॉल बना देलक छक्काकेँ चौका दऽ देलक बहुत ओहिसन खेला होइ छै खास कऽ अपना बिहारमे बिहारमे सभसँ ज्यादा लड़कासभ बॉले बैटसँ इन्ट्रेस्ट रखैए इन्ट्रेस्ट बहुत बहुत ठमा टूर्नामेंट होइ हइ एखनि तऽ खास कऽ सीजन चलैए बॉल बैटमे हमहूँ लोग ज्यादा इन्ट्रेस्ट रखै छी हमहूँ अर खेलै छी एहि बेर कए ठमन हमे टूर्नामेंट खेललहुँ टूर्नामेंट कए ठमन खेललहुँ ओहिके बाद बतबै छी जे कए ठमन जितबो कयलहुँ कए ठमन हारबो कयलहुँ बहुत एहिठमन खेला उला होइ छै जहाँ जे बढ़िआँ लागै छै खास कऽ अपना बिहारमे बिहारके बच्चासभ सभसँ ज्यादा इन्ट्रेस्ट रखैए क्रिकेटेके क्रिकेटमे एखनि खास कऽ किछु दिन पहिले इंडिया वर्ल्ड कप चलल वर्ल्ड कपमे खूब नीक अपना भारतीय टीम खेललक खेललाके बाद बढ़िआँ पाँच छओ गो मैच लगातार जितलहुँ छओ पाँच छओ गो मैच जितलाके बाद सेमीफाइनलमे भी न्यूजीलैंडके टीमकेँ हरा देलक जाहिमे श्रेयश अय्यर शतक बनेलक अपन विराट कोहली जी छथिन सेहो एक सए रन मारलक ओहिके बाद भी सेमीफाइनलमे जीतल खास कऽ अपना छठि पूजा दिन भेल वर्ल्ड कपके फाइनल तऽ वर्ल्ड कपमे आस्ट्रेलियासँ इंडियाके हार मिल गेल लोकसभकेँ दुखी भेल जे जेसभ खास कऽ जे क्रिकेटमे इन्ट्रेस्ट रखैए ओकरा सभके बहुत दिक्कत भेल जे इंडिया हारि गेल ओहिके बाद बतबै छी जे किछु दिन पहिले अपना टी ट्वेन्टी वर्ल्ड कप भेल तऽ खूब नीक खेललहुँ अपन इंडियाके खिलाड़ीसभ खूब बढ़िआँ ले खास कऽ सेमीफाइनलमे इंग्लैंड इंग्लैंडके साथ हारिके सामना मिलयके पड़ल तऽ खूब नीक लागै छै ओहिके बाद बतबै छी जे वर्ल्ड कप भेल ई चैम्पियन ट्रॉफी ओ वर्ल्ड कप टी ट्वेन्टी खूब नीक खेललक इंडियाके खिलाड़ी हार मिल गेल फाइनल सेमीफाइनलमे जाए कऽ ओहिके बाद चैम्पियन ट्रॉफी मिलल खेला भेल चैम्पियन ट्रॉफीमे भी इंडिया बढ़िआँ जीतल एशिया कपमे भी इंडिया बढ़िआँ जीत गेलै ओहिके बाद बतबै छी जे खूब एखन खास कऽ अपना क्रिकेटमे इंग्लैंडके साथ पाँच टेस्टके सीरीज चलैए जाहिमे इंडिया पहिला मैच हारि गेलै ओहिके बाद लगातार तीन गो मैच जीतलहु आब अगिला मैच पाँच तारीखकेँ टेस्ट चालू होइए तऽ ओहोमे खूब आनन्द अयतै खास कऽ युवा सभकेँ जे सभ ज्यादा इन्ट्रेस्ट रखै हइ ओसभ ज्यादा इन्ट्रेस्ट रखै हइ ओकरा अरकेँ खूब नीक लागै हइ सभ देखयमे आ क्रिकेटके हमलोग क्रिकेटमे ज्यादा रुचि रखै छी तऽ किछु अपना गाँवो घरमे बढ़िआँ बढ़िआँ लड़कासभ आजकल टीम बॉल बैट खेलैए जैसे हमरा अरके बगलमे टूर्नामेंट भेल रहै तऽ अपना सिवानके खेलाड़ीसभ बढ़िआँ बढ़िआँ आयल रहै सरफ़राज बाहुबली तनवीर बाहुबली इसभ खूब नीक अपना खास कऽ बिहारमे ईसभ जादा बढ़िआँ खेलैए ओहिके बाद ईसभ तऽ अहाँकेँ बता देली हमरा राहुल भाइजी छथिन ओ खूब नीक खेलै छथिन अपना बॉल बैट ओहिके बाद कहली जे किछु अपना भारतके खेलाड़ी छथिन विराट कोहली रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या जडेजा ईशान किशन बहुते मोहम्मद शमी सिराज आर इहोसभ खूब नीक खेलैए खूब देख ओ सभकेँ अगर खेलैत रहल तऽ हमरा खूब ज्यादा इन्ट्रेस्ट रहल ओतेक देर हमे अर टी वी पर बैठि कऽ देखलहुँ आ क्रिकेटमे इन्ट्रेस्ट रखै छी तऽ किछु विदेशी खेलाड़ीसभ भी बढ़िआँ खेलैए ए बी डि बिलियर्स भऽ गेल म्यूच्यूअल स्टाक भऽ गेल बतबै छी अरुण फिंच भऽ गेल ओहिके बाद कहलहुँ जे ई मॉर्गन भऽ गेल जोस बटलर भऽ गेल अथी मंसूर पथिराना भऽ गेल बढ़िआँ बढ़िआँ खेलाड़ी खास कऽ आजकल नइका उभरल हन सेसभ खूब नीक खेलैए डीकॉक भऽ गेल ओहिके बाद बतबै छी अपना यहाँ बांग्लादेशमे चलि जाउ शाकिबल हसन भऽ गेल रहमान भऽ गेल ईसभ अब्दुल्लाह भऽ गेल ईसभ खास कऽ अपना पाकिस्तानके अन्दरमे जे यए तऽ ओहोसभ खूब खेलाड़ीसभ खूब नीक खेलैए जे बाबर आज़म भऽ गेल मोहम्मद रिजवान भऽ गेल शाहीन शाम अफ़रीदी भऽ गेल मोहम्मद अमीर भऽ गेल हारिस राउफ़ भऽ गेल ओहिके बाद चलि जइयौ अहाँ अपना वेस्ट इंडीज मे अभी वेस्ट इंडीज मे बढ़िआँ खेलैए बढ़िआँ खेलै ओहिके बाद कहलहुँ जे पोलार्ड एखन बढ़िआँ फॉर्ममे हइ आई पी एल मे बढ़िआँ प्रदर्शन करि रहल हइ खैर अभी आई पी एल मे तऽ बढ़िआँ बढ़िआँ खेलाड़ी प्रदर्शन करैए ओहोसभके खूब नीक लागैए देखयमे खास कऽ अपना क्रिकेटसँ हमरा ज्यादा लगाव रखै छी तऽ क्रिकेटमे ज्यादा इन्ट्रेस्ट रहैए बहुत अइसन अपना गाँवेमे एखन हाल फिलहालमे बहुत सारा अभी टूर्नामेंट होइ हइ किर किर क्रिकेटके सीजन चलल खास कऽ अपना नवम्बरसँ स्टार्ट भऽ गेल अप्रिल अप्रिल लास्ट तक क्रिकेटके सीजन चलल खूब नीक लागल अपना खास कऽ मिथिलामे जा कऽ देखलहुँ बढ़िआँ बढ़िआँ ठमन बढ़िआँ बढ़िआँ खेलाड़ी आयल खूब बढ़िआँ खेललक सभ खूब एन्जॉय लेलक देखलक खूब बढ़िआँसँ धूमधामसँ बढ़िआँ मचल रहल खूब नीक लागैए